हैलो हां जी हां जी बोलिए सर बस ठीक ठाक सर हां जी सर जी सब किश ऐ बैंगन ऐ पत्ता टमाटर फुल्लगोबी पत्तागोबी गाजर केहड़ी केहड़ी चाहिदी तुसें अज्जकल भाऽ बड़ा तेज चला दा भिंडी चला दी चाली रपेऽ किलो हां

मूलियां बी भेैं चाली रपेऽ बेचा दे आं अस ते त्रीह् रपेऽ लैनी हां ते त्रीह् रपेऽ स्हाब भेजी ओड़ो तुस

कोई गल्ल नि भट्ठा भुट्टा जो बी ऐ जेह्ड़ी बी सब्जी ऐ भेजी ओड़ो ओह् सारे रेट बराबर गै इसलै ते सारे टमाटर चला दा सट्ठ रपेऽ हां अस खु'ल्ले रौह्न्ने चौबी घैंटे